اگلے ہفتے ہمارے گھر پر ایک شادی تھی میرے رشتے دار کے یہاں پر وہاں تو وہاں پر دینے کے لیے مجھے دلہن کا جوڑا اس کی ضرورت تھی تو میں نے فلپ فلپ کارٹ پر سرچ کیا اسی طرح میں نے امازون پر بھی سرچ کیا لیکن مجھے دلہن کا کوئی جوڑا سمجھ میں نہیں آیا پر میں نے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے بازار گئی قریب کے محلے میں جو وہاں پر میں نے بہت طرح کی دلہن کے جوڑے دیکھے جوکہ بہت مختلف قسم کے جوڑے بنے ہوئے تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے میں نے میں ان میں سے ایک جوڑا مجھے بہت پسند آیا جوکہ کافی پیارا لگ رہا تھا اور بہت مناسب قیمت پر ملا مجھے اس جوڑے کو لے کر جب میں اپنی میں آئی تو میرے گھر والوں نے میری اور میری والدہ کی بہت تعریف کی اور یہ دلہن کا جوڑا مجھے بہت اچھا لگا اور جس جگہ مجھے دینا تھا وہاں پر بھی اس دلہن کے جوڑے کی بہت زیادہ تعریف ہوئی اس دلہن کے جوڑے سے میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں اس اس لیے دکاندار کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہیں انہوں نے مجھے اتنا اچھا سامان دیا